आं हलो मदुकर नायक उलयता आं आं हालो आं हालो येता रजिना मश्जीद हय आमचे धा एक माड आहात ना पाडपाचें तेंय करपाचें

माडूय पाडूंक जाय पूण हें नितळूय करपाचें आं बरें बरें बरें बरें

आं इकरांक सुमार येवंक जाता

हय हय कॅश दितां